हेल' मनिखा ना अ आं माबासो रायज्लायनो नागेरदोंमोन र' माने नोंसोरनि बे जायगाखैजा हाफोर मोनबाय बायगौमोन नामा आंनो माने आंनो बै साफाथ गायनो थाखाय ओ जि बिगासो हा नांगौ जादोंमोन आंनोथ' हायोब्ला जेसे मोनो एसे नांगौमोन आंहाथ' नैबे आंनियावबो दंखायो बेयावबो आङो साफार ओ माने साफारखोनो मथा मथि नैजि थामजि बिगासो आङो गायखादोआनो होमब्लाबो आं बिजनेसखो बारादेरनो होननानैनों नोंनो बिखैजाबो जुदि मोनोब्लाथाय नैजि थामजि बिगासोखोनो नांगौमोन आंनो अ अ अ दे सुन नोंसिनिसै बिखै ओरैनो साफार आबारफोरखौ मावखायोना मावखाया अ ओ ओ ओ अ दा दे सुन दे सुन आङोथ' आङो हाखौ लागौमोनआनो जेनिबा दाम दरफोरखौसो माबायदि माबायदि नांगौमोनबा अ ओं ओं ओं दे जागोन जागोन आं बिदिब्ला बै आंनि सासे माबाखो जेनोबा ओ आंजोनो माने थाफाबाय थायो बे सासेखो आङो नोंनो जेनोबा गारि गंसे बिखो फथाय हरनानै नों बिजो थांनानै माबानानै हाफोरखो खोन्थिलायना होदो दाम दरा जागोन दे उनाव औ औ औ दे दे दे दे